हय म्हाका पुस्तकांच वाचपाक आवडटात जी आमी ओपन ओपन करून आमी रीड करतात तेच आवडटा हे तें म्हाका इलेक्ट्रोनीक आनी ते ऑडियो बूक ते म्हाका आवडनात तें म्हाका मोबायल विचार केल्यार म्हजे दोळे दुखता आनी ते हांव रीड तें हांव वाचपाक लागले जाल्यार म्हज्या दोळ्यांसान दुकां येतली तें म्हाका फिजिकल बुक्स आवडटात